हां सानू इनफार्मेशन जां मतलब खबरां पता चलदियां ना जियां साढ़ी जिला साम्बा दे रिलेटिड उत्थुआं पता चलदियां ना सानू ज्यादातर टी वी उप्परा पता चलदियां ना क्योंकि अखवारां अखवारा बी बडियां सारियां ना मतलब टीवी ज्यादा दिक्खदे ना अखवारां घट्ट पढ़दे ना जेहदे कारण अखवारां जेहदे कारण अख़वारां घट्ट ना ते टीबी चैनयां होई गेआ जम्मू कशमीर अपडेटस जे के चैनल जे के मीडिया चैनल एहदे कोला लोक ज्यादा सुनदे ना क्योंकि जेहडे़ अनपढ लोग होंदे ओह् अख़वारां नेईं पढी सकदे ते ओह् ज्यादा मतलब इयां चांहदे कि सानू ख़बर सनोची जा ते ओह् ताइंये न्यूज़ दिखदे ना टीवी दिखदे ना जित्थूं उंहेगी ख़बरां सारियां पता चली जंदियां अख़बारां उर्दू अख़वार ऐ इत्थै पर लोक पढ़दे घट्ट ऐ क्योंकि लोग अनपढं बडे़ ना ज्यादातर बुड्डे जेहडे़ हुंदे ऐ जियां ग्रांए च ज्यादा बुड्डे होंदे ऐ उंहेगी बडी़ इयां होंदी ख़वरा खुबरां सुनने दी ओह् ज्यादातर टीवी तूं सुनी लेंदे ना क्योंकि अख़वारां नेई पढी़ सकदे ओह् ना उंहेगी पढ़ना आंदिया इस गल्ला अख़वारा अजकल घट्ट ही हैन ते ताइयां बैसे बी अजकल लोक जां बडे़ होई गे जां निक्के होई गे लोक घट्ट इयां अख़वारा पढ़दे ना ते लोक ज्यादा इयां करदे है कि असें न्यू़ज सुनी लैचै सानू सनोची जाए इस कन्नै मोए ओह् ज्यादा टीवी गै प्रेफर करदे ना अदरबाइस न्यूज़ अख़वारा हैन पर अजकल लोक इन्ना इंटरेस्ट नेईं लैंदे अख़वारा पढ़ने च अख़वारां नेईं मतलब ज्यादा ज्यादतर लोक टीवी दे माध्यम तू ज्यादा दिखदे ना जियां न्यूज़ सनोची जंदी कोई किश सना दा जां कोहे दे कोहे दे जेहड़ा कोई पढ़ा लिखा होऐ ओह् पढ़ी लै जां कोई अग्गै सनाई ओड़ै उंहेगी कि हां भाई ऐ न्यूज़ ऐ जो बो इया लोके गी पता चली जंदा ऐ ज्यादातर लोक टीबी च गै सुनदे ना नयूज़ा इयां लोके कोल जिंदे कोल अजकल दी जियां अजकल दे न्याने जियां आरदे ना उंदे कोल अपने अपने फोन ऐ ते अपने फोने च उंदियां मतलब फोने च ओह् बी जियां बडे इयां पलेटफार्म होंदे है जियां न्यूज़ा बगैरा होई जंदियां जियां उत्थुआं बी फोने उपरा दिक्खियै पता चली जंदा उंहेगी कि अज एह् होआ ते अज्ज ओह् होआ ते ओह् बी घट्ट ही पढदे ना अख़वारां अजकल दे न्याने अख़वारां घट्ट ही पढ़दे ना क्योंकि इन्ना टाइम बी नेईं कुसै कोल अख़वारां पढने दा जा लोक इन्ना ओह् बी नेई लेंदे ऐ बिच इंटरेस्ट बी नेईं लैंदे ऐ पढ़ने च ताइयां अजकल अखवा टीबी जरुर गै सारे गे दिखदे ना सारे दे घरे अपने अजकल दे जमाने च सारे दे घरे च टीबी हैन ते घर घर टीबी हैन ते लोके अपने अपने घर कुछ बी ओहदी सुविधा लवाई दी ऐ कि हां भाई साढ़े न्याने दिक्खी लैन साढ़े न्याने करी लैन कि पढ़ी लिखी जान जां जे बो ते ओहदी बजह कन्नै सारे गै न्यूज़ा अपने घार जां सारे गै दिक्खी लैंदे ना ते अख़वारां अजकल न्याने बी घट्ट ही पढ़दे ना ते न्याने बी आखदे कि सानू सनोची जा किश ताइयें अजकल लोकें टीबी लाए दे ना टीबी च अलग अलग न्यूज़ चैनल जे को मिडिया होई गेआ जेके अपडेट होई गेआ लोग इत्थुआं कोई बी न्यूज़ आंदी ऐ इत्थुाआं ज्याद सुनदे ना क्योकि अख़वारें कोला पढने कोला न्यूज़ इन्नी ओह् बी नी अगर टीबी च दस्से ओह् ज्यादा इंटरसटिंग लगदी ऐ मतलब एहदे कोला अखवारें कोला क्योंकि अख़वारें गी सिर्फ पढ़ना ते टीबी च सब किश लब्भना ते ओहदे च बड़ा फर्क आई ंजदा ते लोक ताइयां मते अख़वारां पढ़दे ना टीवी मतलब लोग ताइयां मतलब टीबी ज्यादा दिखदे ना ते अख़वारां घट्ट ही पढ़दे ना एह् समां इयां लोग इक दोऐ कोला बी सुनी लेंदे ना इक द कोला बी करी लेंदे ना ते होई जंदा इयां ते लोक बडे ज्यादाअजकल लोक अखवांरा बी पढदे अख़वारा कट पढदे ना ते टीबी ज्यादा दिक्खदे ना लोग आखदे साढ़े न्याने फड़ी लैन जे करी लैन बो करी लेन मतलब अजकल दे जमाने च सारे दे घर घर टीबी हैन कोई बिरला घर होग जिंदे घर टीबी नेईं होग पर अजकल सारें दे घर टीबी हैन सारे लोक दिक्खा दे न्यूज़ां दिखदे पढदे ना उत्थुआं टीबी उपरा बी इक साइड उपर इक पोरशन आई जंदा पढ़ने आहला लोग उत्थुआं बी पढ़ी लैंदे ना ते साइड पर बी इक पोर्शन आए दा होंदा उत्थै बी लोक पढी लेंदे न्याने जेहड़े पढ़े लिक्खे दे होंदे ना उत्थुआं बी पढ़ी लेंदे ना बाकी जेहड़े कोई नेईं बुड्ढा जेहड़ा कोई होऐ ओह् नेई पढ़ी सकदा ते ओह् उत्थुआं केह् करदा के सुनी लैंदा ऐ कि हां एह् एह् अज्ज होआ ऐ ते जां एह् साढ़े साम्बा जिले च एह् चीज होइये ऐ ंजा एह् लागू होआ ऐ एह् चीज होई ऐ ते लोक उत्थुआं सुनी लैंदे ना जियां कि अख़वारां पढ़निया ते सारे दी बश दी गल्ल नेईं होंदी ऐ हून बुड्डे होई गे अनप़ढ़ उंहेगी कुत्थुआं पढ़ने गी औनी उंहे केह् पता केह् चीज लिखोआ दी केह् नेई लिखोआ दी एह् केह् करदे सुनी लैंदे ना टीबी सुनी लेंदे ना ज्यादातर साढ़े इत्थै डोगरी गे बोलदे ना ते डोगरी चैनल बडे़ ज्यादा ना ते डोगरी गै बोलदे ना लोक बुड्ढे बी जिंनें गी आसान समझना जां मतलब अख़वारे कोला ज्यादा समझ आई जंदी ऐ बुड्ढे गी बी ते ताइयें इस समें असें न्यूज़ असें मतलब जेहड़ी बी सानू कोई इनॅफार्मेशन जां कोई बी होई जा साम्बा च जेहड़ा किश होंदा ऐ ते ज्यादातर सानू टीबी न्यूज़ चैनलें इत्थूं गै पता चलदा जां जेहडे़ अजकल दे न्याने फोन जिंदे कोल हैन जां बडे़ जिंदे कोल फोन हैन ते अख़वारा अजकल घट्ट ही पढ़दे ना जेहड़ा कोई इक दो बिरला घर होग उंदे घार अख़वार पढ़दे ना इयां ज्यादातर टीबी उपरा उत्थुाआं पढ़दे ना क्योंकि टीबी आहली न्यूज़ ज्यादा इंटरेस्ट जां ज्यादा बाइरल होंदी ऐ एहदे कोला अख़वारें आहले कोला इयै ऐ बस